मां पंहिंजे घर में पौधा उगाइण लाइ अधिकतर कारी मिट्टी जो उपयोग कंदी आहियां हूअं मां असांजे आसे पासे जे एरियनि जे खेतनि मां खणी ईंदी आहियां ऐं हुन मिट्टी खे उपिजाऊ ठाहिण लाइ मां गांइ जे गोभर जी खाद्य विजंदी आहियां सुका निम जा पन विझंदी आहियां ताकि हुन में मछर न लॻनि ऐं मां हुनखे नित नेम सुबुह शाम थोरो थोरो पाणी ॾींदी आहियां उस ॾेखारंदी आहियां वण टिणनि खे त उहो सभु मुंहिंजा वण टिण सावा ऐं मस्तु ग़ुल ॾींदा आहिनि